برسوں پہلے فوٹوگرافی کس طرح جو ہوتی تھی جو پہلے بڑا بڑا کمپیوٹر دوارا کھنچایا جاتا ہے فوٹو کیمرہ لے کے جایا جاتا تھا کالا بلیک میں سے آتا تھا پھوٹو آج کل موبائل نکل گئے چھوٹے بڑا موبائل نکل گیا آج کل فوٹو بہت اچھے آنے لگے ہیں شادی بیاہ میں بھی ہم لوگ اچھے اچھے فوٹو کھنچاتے ہیں موبائل میں فوٹوگرافی سے اچھے فوٹو موبائل میں آنے لگے ہیں ہم لوگ کہیں گھومنے جاتے ہیں تو موبائل سے کا استعمال کرتے ہیں اور اچھے اچھے فوٹو کھینچتے ہیں کہیں کوئی ایسا چیز خوبصورت لگتا ہے تو اس کا فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور فوٹوگرافی سے بھی بہت خوبصورت فوٹو موبائل میں آنے لگا ہے چھوٹے چھوٹے موبائلوں میں بھی اچھی اچھی فوٹو آنے لگی ہے اور موبائل ٹیکنالیجی کہاں کتنا دور چلے گیا ہے کہ پہلے سے آسان اب ہو گیا ہے کہ موبائلنگ میں ہر طرح طرح کے فوٹو اب کھینچانے کے میں کتنا اچھا لگتا ہے کہ فوٹو کتنا خوبصورت بننے لگتا ہے موبائل میں فوٹوگرافی سے بھی خوبصورت اس میں موبائل میں آنے لگا ہے چھوٹے چھوٹے موبائلوں کا استعمال کرتے ہیں کہ موبائل میں فوٹو کھنچاتے ہیں اور